जय झूलेलाल मां त फ्रूट जी दुकान सां पई ॻाल्हायां न मां एक्चुली मूंखे खपंदो हुओ फ्रूट तव्हां वटि छा छा आहे ॿुधाईंदा हा हा अच्छा ऐं केला अच्छा केला सुठा आहिनि सुठा आहिनि न मूंखे एक्चुली केला खपनि ॿ किलो ऐं हा मिली वेंदा न ॿियो केसर अंब खपंदा मिली वेंदो न हीअंर छा उहे ई सीजन आहे न केसर अंबनि जी त उहे उहे ई खाऊं न जंहिंजी सीजन आए त हा हा त छा आहे घर में सभु अंब ॾाढा था खाइनि हालु फ़िलहालु त ॿ किलो पोइ वरी थोरा थोरा वठी करे केला बि हा केला बि ॿ कीअं ॾींदा हा पंजाहु रुपया किलो छो एॾा महांगा थी विया आहिनि हा अच्छा हा हीअंर वरी बरसाति बि घटि हुई न हा इन करे घटि पई आहे हा इन करे करे ॾींहां ॾींहुं अच्छा अच्छा अंब केसर घणे मिलंदा टे सौ रुपया वधे ॾाढो महांगो न करे छॾियो अथव हा पर थोरो थोरो सही अघु लॻाए करे ॾींदा न हा त ॿ किलो अंब आहे न त अंब केसर पैक कजो ऐं हा पैक करे रखो पोइ मां अची करे खणी वेंदीमांव ऐं ॿ किलो केला

न उहे त हाणे ॿार खाइनि नथा हीअंर त चवनि था अंबनि जी सीजन आहे त अंब ई खाइणा आहिनि हा न पपयो बि न खाली अंब ई खपनि अच्छा सुठा ॾिजो काल्ह मुंहिंजो घोट तव्हांजी दुकान था वठी विया हुआ पर ॾाढा नरम हुआ ऐं ॾाढा प केला बि पकियलु हुआ अंब बि ॾाढा नरम हुआ कंहिं खाधाई कोन हा हा

हा उहा ॻाल्हि त सही आहे पर हाणे हाणे तव्हां आहे न त थोरा सुठा करे ऐं ॾिजोसि ॿ किलो अंब पैक कयोसि ऐं ॿ किलो केला मां पोइ अची करे पैसा बि ॾई वेंदीमांव ऐं खणी वेंदीमांव

हा सुठ हा सुठा अंब विझिजो हा न हा भले भले भले भले बसि कलाक में अचांव थी मां हा हा भले भले चङो जय झूलेलाल